हाँ हाँ मैं भी गई थी विशाल मेगा मार्ट वहाँ से मैं भी दीपावली की उसमें एक क्रोकरी का सेट ले के आए डिनर सेट लेकिन वो मेरे को बहुत महंगा पड़ गया और उसमें ना कुछ बर्तन चटके निकले और उसमें कुछ भी हम रख भी नहीं पाए गर्म खाना कुछ भी रखते हैं तो पट से टूट रहा है मतलब क्वालिटी बहुत बेकार है बड़ी मुश्किल में उसने पाँच सौ रुपये काम कर के दिए भी चार हज़ार का दिया उसने बड़ी मुश्किल में पाँच सौ कम करे थे जी वो बहुत ही मतलब बेकार थर्ड क्वालिटी का मेरे को मिला और कोई उसकी मतलब उसमें वो भी नहीं सर्विस भी अच्छी नहीं हो खाना गर्म कुछ कोई चीज़ रख नहीं सकते हैं और महंगा भी बहुत पड़ा मतलब जब अभी छ महीने नहीं हुए और पूरे बर्तन सारे ख़राब निकल गए उसके क्रोकरी सेट पूरा हाँ कप भी उसमें कटोरियाँ थी तो कुछ कटोरी इसमें चटकी निकली प्लेटें भी कुछ ख़राब निकली मतलब अच्छा नहीं था सर्विस बहुत बेकार और वहाँ से तो कुछ चीज़ लेने लायक नहीं थी और क्रोकरी सेट नहीं अच्छी क्वालिटी नहीं थी बिल्कुल थर्ड क्लास की क्वालिटी थी और